بس عام طور پر ایک چار پہیوں کی لمبی سی سواری ہوتی ہے جو عام طور پر سرخ رنگ کی ہوتی ہے اس میں متعدد کھڑکیاں ہوتی ہیں اور بائیں جانب عموماً ایک اور بڑے شہروں کی بسوں میں دو دروازے ہوتے ہیں اس میں بائیں جانب ایک نشست کی لمبی قطار ہوتی ہے اور دائیں جانب دو نشستوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے جو بس کے آخری سرے تک جاتی ہے نشستوں کے اوپر ایک اسٹوریج کیریر ہوتا ہے جو مسافروں کے سامان رکھنے کے کام آتا ہے یہ بسیں ڈیزل پر چلتی ہے لیکن اب انہیں سی این جی میں تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آلودگی پر قابو حاصل کیا جا سکے میں نے بس سے کئی شہروں کا سفر کیا ہے لیکن بس کے ذریعے سب سے زیادہ ممبئی کا سفر کیا ہے جس میں تقریباً چھ گھنٹے درکار ہوتے ہیں یہ ایک پرلطف اور پرخطر سفر ہوتا ہے کیونکہ یہ راستہ کسارا گھاٹ کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے